आङो नाखौ हमो ना हमनाया माने सारनानैबो हमो आरो खखाबो सायो सेनबो सायो फासिबो सायो आरो बेनिफ्राय दाथ' आरो मुस्रिजोंबो सानानै मोनजायो किन्तु दंग'नि नाया ना फिसा ना फिसाब्लाबो जोंनि लकेल नाया गुन दं किन्तु सालानि नाया बेमारि बरफजों लाबोनाय बेमारि मानसिफ्रा माने बे सालानि नाखौ दा जा आरो जानोबो नाङा बेफोरो कुन बिदेसनि ना लाबोयो बेफोरखौ जास्लायस्लाय जाथे जोंनि बे सालानि माबा लकेल नाखौनो दंग' बे दंग'फोराव एसे मोनोब्ला आरो नै दाथ' गेत हगारनाय जाहैबाय बे गेत हगारनायावबो जों फासि साजायो जे सारो लाङिजों बोखाङो आरो बेनिफ्राय लाब जेजोंबो बोखाङो आरो सिदलिजोंबो जों सारो जोङो बेखौ जायोब्ला जोंहा बिराद मोजां लकेल ना नंखायनो आङो दानि बे फिसौफोरखौबो फिसाफोरखौबो जाथे सालानि नाखौ जायाबालानो जोङो लकेल नाफोरखौनो इसे औवाफोर मोनोखोमा नागिरलाबायनानै सारलाबायनानै हयत' दंग'फोराव इसे एनै दै रानोब्ला सानानै सेन सानानै बा मुस्रि सायो फास्रि सायो बेफोरजोंनो सानानै जानो हागोन नाथाय जोङो बे सालानि नाखौ बाद खालामनो हायोब्ला जोबोर मोजां आरो बेमार आजार गोनांफोरनोथ' दा होखा नंखायनो जोङो ना फिसाखौ ना फिसाखौनो बेब'स्था खालामनानै जेरैखि जाया मानो बोरसि बोननो ना जे सारो ना जेखाइजों गुरो जेरैखिजाया मानो जों ना फिसाखौनो सेस्ता खालामनानै जानो हायो नंखायनो आङो ना सारनाय ना सानाय आरो बेनिफ्राय जोङो मुस्रि सानाय जों नागारा आं जोबोद मोजां मोनो जाहाथे जोङो लकेल नाखौ जायोब्ला जा भिटामिन दं आरो लकेल नाखौनो बेमार आजारनिखौनो माबा जानो हाया जोङो ना फिसाखौनो ना गिदिरखौ जास्लायस्लाय सालानि नाखौ जास्लायस्लाय जोङो बे लकेल नाखौनो जोङो फिसा फिसौ बुथुमला बायनानै जानो हायो आरो जाहाथे फिसौफोराबो फिसाफ्राबो जाहाथे लकेल नाखौल' जानांगौ लकेल नाखौ जायाब्ला जोङो बेमार आजार दानि बे बेमार आजार जालाबायनाया बे जोङो अनेकबार दाउ बयलार लकेल ना आरो बिनिफ्राय जोङो बेबायदिनो जाला जुला जानानै जों मानसिया बहुद गेस्तिक लिभार बायदिसिना बेमार जालाबायनानै दङ दा नंखायनो जोङो लकेल नाखौनो जेरैखि जाया हमनानै जेरैखि जाया सेन सानानैब्लाबो फासि सानानैब्लाबो बोननानैब्लाबो आरो बिनिफ्राय नोङो मुस्रि सानानैब्लाबो जों लकेल नाखौ सम मोनोब्ला बेब'स्था खालामनानै जानांगौ आरो नंखायनो आङो नाखौ हमनानै जानो बा सेन सानानै जानो आरो फासि सानानै जानो जोङो आङो माने नाखौ हमनो मोजां मोनो आरो